गामियारि ओनसोलाव सेंग्रा सिख्लानि बिसोरनि जिउ खांनाया जेनोब्ला सेंग्रा सिख्ला ओरै फारसे न'खर ओरैफारसे हिन्जावनि न'खर ओरै फारसे हौवानि न'खर जायो बेयाव फारसेनि न'खरा मोजांबा फारसेनि न'खरा मोजां जाया मोजां जाया मोजां मोनलाय लाया सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिदिनो गावसिनि गोसोबादि लुबैयो किन्तु बिमा फिफाया मोजांमोना साननानै ला जेनोबा सासे होन्जाव होन्जाव सिख्लाया आखला थिग नङा आरो सेंग्राया जोबोद मोजां दा हौवानि न'आ हौवानि न'खरा बै हिन्जावनि आखलखौ मोन्थियो बिनिखायनो सेंग्रानि न'खरा बै सिख्लाखौ सुखुआ बेफोरबायदियावनो जेंनायाव फैयो आरो दानि मानथिफ्रा टाउन सहराव थानो मोजांमोनो टाउन सहराव थायोब्ला मावनाय दांनायफ्रा खामानिफ्रा खम आरो साबफा थानो हायो हाब्रु दैब्रु गामियाव गामिनि बायदि गानाङा गामिफ्राव थायोब्ला हाब्रु आरो मावनाय दांनाया बारा जायो दानि मानथिफ्रा बांसिनानो मावनो बाग्रा जालांबाय मावग्रा होननायखौ मोनला ओंखायनो टाउनाव बांसिन मानथिफ्रा थानो मोजां मोनो